में हतिंदर शर्मा जम्मू रियासत ते जम्मू कश्मीर रियासत दा रौह्ने आह्ला उमर मेरी बुं बुंजा साल ते अ'ऊं ना तुसेंगी गल्ल सनांऽ अज्ज सनातन धर्म दी ऐं सनातन धर्म दा केह् ऐ कि सनातन धर्म केह् होएआ ते केह् नेईं होएआ सनातन धर्म दे बिच्च सनातन धर्म दे बिच्च पूजा करदे भगवान गी मनदे ते सनातन धर्म होंदा इक पूजा पाठी बंदा होऐ जेह्ड़ा सनातन गी मन्नदा होऐ मंदर जंदा होऐ बरत रखदा होऐ पूजा पाठ करदा होऐ ते भगवान सूरज गी मन्नदा होऐ सूरज देव गी पानी देओ ओह्दे कन्नै शुद्धि होंदी ऐं ते सूरज मत्थे दा मालक ऐ होर सूरज भगवान दी पूजा करने कन्नै मस्तक ठंडा रौंह्दा कोई परेशानी निं औंदी बंदे गी जिंदगी दे बिच्च कोई घटना निं होंदी बंदे कन्नै भगवान राम जी दी पूजा करदे लोक भगवान राम जी गी मन्नदे कि के ओह् इक मर्यादा पुरूषोतम हे ऐं ओह् सारें गी कन्नै लेइयै टुरदे हे ते भगवान राम जी दी बड़ी ओह् ही कि भगवान राम जी ने चौदां साल दा बनवास कट्टेआ जेल्लै बापस आए फ्ही लोकें दीये बाल्ले रंगोलियां बनाइयां ऐं ओह्दी औने दी खुशी दे बिच्च लोकें सबकिश कीता ते हून बी उ'ऐ खुशी दे बिच्च देआली मनांदे ते फिर रंगोलियां बनांदे होर खुशी दा मौका होऐ कोई बी ते रंगोली बनांदे ते फिर जनेऊ पाने दा मतबल ऐ कि सनातन धर्म दे बिच्च जनेऊ कीऽ पांदे कि जेह्ड़ा सच्चा ते सुच्चा आदमी होऐ ब्रह्मचार्य दा पालन करै उसी जनेऊ ओह् जनेऊ पांदा जेह्ड़ा झूठ निं मारै ते पाप निं करै सबकुछ ठीक र'वै ते तां जनेऊ पौंदा जनेऊ दा मतबल ऐ कि अपने आप गी पवित्तर रक्खना होर सुच्चा रक्खना ते जनानियां मत्थै गी संदूर लांदियां कुमकुम पांदियां की के कुमकुम पाने कन्नै ओह्दे घरै आह्ले दी उमर बधदी ऐ जिन्ना लम्मा संदूर पाग उन्नी गै उमर जैदा होंदी घरै आह्ले दी अजकल्ल ते जनानियां लांदियां गै नेईं इ'यां टिक्का जेहा लांदियां आक्खदियां मोआ सौह्रा घरै आह्ला मरदा ते मरन देओ ऐं ते दिक्खो अजकल्ल फैशन करदियां कि हर चीज हून राम भगवान सीता माता संदूर पा दी ही ते हनुमान जी ने दिक्खेआ हनुमान जी आखदे माता एह् केह् ऐ उ'नें आखेआ एह् मेरे एह् थुआढ़े राम भगवान ताहीं ऐ मेरे पतिदेव ताहीं ऐं में संदूर पा नी ऐं एह्दे कन्नै उमर बधदी हनुमान जी ने पूरा गै संदूर अपने उप्पर डोह्ल्ली लेआ ते लाई लेआ ओह् गे राम जी दे सामनै उ'नें आखेआ एह् केह् ऐ हनुमान उ'नें आखेआ कि एह्दे कन्नै थुआढ़ी उमर बदधी ऐ मिगी माता सीता ने सनाया कि एह्दे कन्नै प्रभु दी उमर बधदी ऐ ते उ'नें आखेआ बे ओह् ते ओह् ते मत्थै गी लांदे उ'नें आखेआ नेईं आ उ'नें सनाया कि नेईं भई तुस मेरे प्रभु ओ ते में थुआढ़ी उमर ताहीं एह् करा ना ऐं चलो इस गल्लै गी छोड़ो अग्गें भई बरत जेह्ड़े बरत रक्खने मन दी शुद्धि होंदी एह्दे कन्नै ऐं बंदा तंदरुस्त रौंह्दा बंदे गी कोई परेशानी निं औंदी की के देवते एह् केह् होंदे बरत होंदे इक अपनी रुट्टी गी कंट्रोल च करने दे अपने शरीर उप्पर कंट्रोल होंदा बंदे गी हर चीज ठीक ऐ बरत रक्खे दा होऐ पूरी ध्याड़ी ते कुछ खाना निं ऐं फलोहार खाद्धा जां कुछ कीता ऐसा गै करना कुछ के ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि पेट दी सफाई होंदी ऐं इन्सान जेह्ड़ा ना ओह् हून बमारियें दा घर होंदा ओह् मन दी शुद्धि होंदी कन्नै करवाचौथ दा बरत होंदा जनानी पूरी ध्याड़ी भुक्खी रौंह्दी ना पानी पींदी ते ना गै कोई कुछ करना उन्नै आं ते जो बी करना उन्नै बचारी ने लग्गे रौह्ना ऐं बेही रौह्ना पूरी ध्याड़ी करवाचौथ दा बरत शामी पोआरना उन्नै फिर उन्नै कुछ खाना ऐं क बो आं चंद्रमा दा दर्शन करियै ते ओह्दे बाद उ'न्नै केह् करना कि अरग देइयै ते फिर उन्नै फुलका खाना कोई ऐं घरा आह्ले गी मत्था टेकियै सस्सू सौह्रे गी ओह् देइयै बेआ देइयै ते फिर अग्गें उ'न्नै बचारी ने कुछ खाना चलो चलदा दे रौंह्दा भुग्गे दा बरत आई जंदा भुग्गे दा बरत बच्चें आस्तै होंदा केईं जनानियें रक्खे दा होंदा बचैरियें तां बी रक्खे दा होंदा तां बी बचैरियां भुक्खियां गै रौंह्दियां पूरी ध्याड़ी भुक्खियां रेहियै बचारियां चलदियां रौंह्दियां ऐं ते दिक्खो शामी भुग्गे दा अरग देइयै ते फिर उनें फलोहार खाना ते अजकल्ल दे बच्चे जेह्ड़े न ओह् माऊ गी समझदे कक्ख निं आ ते कक्ख निं आखदे माऊ गी आखदे चल चल तूं अग्गें पिच्छें हो आ मेरे बी बच्चे इ'यां गै करदे ऐं माऊ दी गल्ल निं मन्ननी मां बोलदी रौंह्दी बोलदी रौंह्दी उ'नें सुननी गै कोई निं ते अगर सुनन बी ते इद्धरा सुनदे ते इद्धरा कड्ढी ओड़दे आक्खदे आपूं करी लैगे बाद च करने आं ते तूं मां इ'यां बोलदी निं र'वा कर ते मां केह् करै उत्थै बचारी मां ने ते बोलना गै बोलना उन्ने ते करना गै ते ऐं चलो एह् बी गल्ल ऐ ते धर्म दे दे प्रति जेह्ड़ा चलदा र'वै ते उ'ऐ खरा रौंह्दा भगवान शंकर गी मन्नो ऐं सबकिश करो चलो जी जै शिरी राम